हलो सर हाँ बोलिए सर हमने आप आपके रेस्टोरंट से चिकेन सूप ऑर्डर किया था इसमें देरी क्यों हो रही है सर डिलेवरी के लिये आप हमारे डिलेवरी में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं सर आप जल्दी से हमारे घर तक डिलेवरी कीजिए हमें बहुत सारे कार्य करने आप क्यों इतनी समय ले रहे हैं हमारे डिलेवरी में सर आप जल्दी से अपने डिलेवरी बॉय को बोलिए कि वह हमारा पार्सल हमारे घर तक पहुँचा दे जिससे हमें काफी सहयोग मिलेगा आप अपने आदमी को हमारे पार्सल दे दें जिससे हमारे घर तक वह आपका पा हमारा पार्सल पहुँचा दें आप इतनी दें समय तक हमारे पार्सल व कई आट्रीन को नहीं रख सकते आप हमारे पार्सल को ज़्यादा समय तक डिलेवरी न के लिये आप जल्दी कीजिए सर हमारे पार्सल में आप इतनी देरी नहीं कर सकते हैं प्लीस